हेलौ हेलौ अह ओइ दङ र' मा खालामबाय दं ए' नै जोंहा आलासि फैदोंमोनहाय बरपेटानि बेदर नांगौमोन लाबोनो हागोन ना लाबोनो हागौमोन संनो उम उम लायग्रा गैयाहाय अह उम उम ओइ एसे एसे बाराखौ होसिगोन दे सेरसेसो लाबोद' उम अह आलासिया बारा बुरजा नङा ना उम उम उम

उम उम दे थाब थाब लाबो एसे उम आलासिया बरपेटानि उम बरपेटा नगावनि ओं नगावनि साब्रैसो जागोनहाय साब्रैसो जागोन उम थोगोनहाय थोगोन उम उम थोगोन थोगोनहाय उम

उम बयलारबाबो जागोनहाय उम उम

दे जागोन दे हरसिगोन लायग्रा गैया ना हरसिगोन दे उम

अह दे एसे एसे थाब खालामबानो जाबाय उम दे अह अह दे दे होनबा उम